हैलो आं जी एजेंट बोल्ला ना आं मेरियां छुट्टियां पेदियां यरो बाहर जाना हा उत्थें शिमला घुम्मनै ई ते कोई गड्डी होग थुआड़े कोल फैमिली कन्नै जाना दिक्खी लैओ भी पंज छे बंदे होने शैल गड्डी थ्होई जा कोई बड्डी अं ठीक ऐ केह् स्हाब कताब ऐ एह्दा अं घट्ट नेईं होग थोह्ड़ा ठीक ऐ भी कल्ल गड्डी इत्थें कड़कयाल ठीक ठीक